ہم لوگ اپنا ہاتھ سے ہی کپڑا دھوتے ہیں بچے وغیرہ سب کا گرمی کے موسم میں تو جلدے ہی سوکھ جاتا ہے کپڑا پانی کی بھی کمی پانی بھی کم خرچ ہوتی ہے ہاتھ سے اور ہم جی جو ہے کپڑا جتنا جلدی ہو اتنا جلدی ہاتھ سے دھو لیتے ہیں اور ٹھنڈی کے موسم میں تھوڑا پریشانی ہوتی ہے ٹھنڈ میں جو ہے دھوپ کم کمی کے کارن جو ہے کپڑا جو ہے سکھانا پڑتا ہے لیٹ سے سوکھتا ہے اور گرمی میں تو جو ہے جلدی ہی سوکھ جاتا ہے اور ہاتھ سے جو ہے سرپ بھی کم لگتا ہے اور پانی وی کی کم لگتا ہے اور ہاتھ سے صفائی بھی ہوتا ہے اور جو ہے خراب بھی کپڑا نہیں ہوتا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے ہاتھ کے کارن اور جو ہے اور کپڑا جو ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور جو ہے ہم لوگ مشینس میں سے کپرا نہیں دھوتے ہیں کہ تاکہ پانی کی جادے جو کھڑچ ہوتی ہے آ ہاتھ سے دھونے میں کم خرچہ پانی ہوتا ہے اس کے کارن نہ ہم لوگ جادے ہاتھ ہی سے استعمال کرتے ہے ہمارے زمانے میں جو ہے آگے بھی ہاتھ ہی سے دھویا جاتا تھا آج بھی ہم لوگ ہاتھ ہی سے استعمال کرتے ہیں اور کپڑا بھی صحیح صاف ہوتا ہے کپڑا کپڑا صحیح صاف بھی ہوتا ہے اور کپڑا جو ہے دھونے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کم پانی خرچہ خود ہاتھ سے چلا کر پانی کو کم خرچہ کم کپیت میں اور صفائی بھی اچھا اور جو کپڑا صحیح بھی سے جو ہاتھ ہی سے ہم لوگ پسند کرتے ہیں اور دھوتے بھی ہاتھ ہی سے ہیں مشین اوسین جو ہے استعمال آج کل ہوتا ہے مشین میں کپڑا بھی خراب ہوتا ہے پانی بھی خرچ زیادہ ہوتی ہے